ओके हांव ओके स आमच्या रॅस्ट्रॉरँटान आमची फीश थाली जी आसा ती खूब फेमस आसा आनी फीश थालीन तुमकां खूब वरायटी गावतली वरायटी म्हणजे आमच्या कडेन मोडसो कींग फीश जाका आमी इसवण म्हणटा गोंयान तशेंच तुमकां प्रावंस फ्राय गावतलो स्किड्स फ्राय गावतलो ताज्याच वांगडा आमच्या फीश थालीन वेजाचे थोडे ऑप्शन आसता जशे की तांबडी भाजी आसता जी आमच्या गोंयची मेन आनी तितूर आमी डॅजट थालयेन जो स्पॅशल दिता जो आमच्या गोंयची सद्या तरी वळक जावन आसा तो म्हणजे सॅरादुरा सर अश्यो आमच्यो वेग वेगळ्यो फीश थालीज आसा आनी तशेंच आमचे स्टाटज जे आसा ते स्पॅसिफिक्ली सी फूडाक इन्फ्लुयँस्ड आसा हय सर श्यॉर तुमी कितल्यांग सुमार येतले तशें आमकां कळयात म्हणजे आमी तुमकां टेबल बूक करून दवरता ओके सर तुमचें किदें आनी अशें तुमकां आनी किदेंशें स्पॅशल जाय जशें आमच्या कडेन साया न्हय साया उदकातल्यो कुल्ल्यो ही आमची एक स्पॅशालिटी आसा तुमकां तें बी स्पॅशल किदें करपाक जाल्या तुमी आमकां सांगूंक शकता म्हणजे आमी तशे फ्रॅश प्रिपॅर करून तुमकां दोवरूंक शकता हां ओके सर चलता तुमी यात सर त्या दीस तुमचें टेबल हांव बूक करून दवरता आं ओके ओके थंक्यू सर